होम्बा आंथ' मबेलखौ बायनानै लाबोदोंमोन लाबोनाया नै दाखालै बावैसो बिदिनो रियेलमि मबाइल बायनानै लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे मबेलआ मा जाखो नेट नाङि जाबाय जोंना ओमफ्राय दा आं बेखौ बाबाय आरो लानो नेट नाङै जानायखाय सोलायफिनो होननानै सानदों आरो मबेलखौ बायनानै लाबोदों फसन्थ' जानानै लाबोदोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो नेट नाङा नालाय ओमफ्राय नेटसो नांगौ नालाय नेट नांनाय मबेलसो नांगौ आंनो होननानै आङो दा बेखौ सोलायफिनो नागिरदों आरो नेट नाङै मबेलखौ दा आरो मानो नेट नाङाबाथ' जाया खेमेराफ्रा मोजां खिन्थु खेमेरा मोजां जानानै मा जानो नेटआनो नाङाबा बेनि थाखायनो आं दा लानो बाबाय आरो दा सोलायफिननायखौ लाबाय बिदिनो जोबोद गोसोआ दुखु मोनदों आरो जेनेबा बिदि मबाइल बायनानै लाबोगोदानआनो बेफोरबादि गाज्रि जानायनि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो सोलायफिननोसै दा सोलायफिननो होननानै माबा लानाय जाहैबाय आरो सोलायफिननांसिगोन